असां रिचार्ज ॿी महीने जो कराईंदा आहियूं डेटा बि आहे उन में फ्री कॉल बि आहिनि लेकिन इहो उहो फ्री कॉल बि आहिनि और असांखे इओ आए थोरो सो पुछिणो आहे कि जीअं अगरि असांजी एतरी लिमिट थी थी वञे की मान लिया सौ एस एम एस फ्री आहिनि सौ में एस एम एस खां ज़्यादा थियनि था त उन जी असांखे छा चार्ज ॾियणी आहे या असांखे ॿी इहा आहे फेसिलिटी ॻाल्हाइण जी केतिरी आहे ऐं डेटा जी केतरी आहे डेटा अगरि असां हिक जीबी खां ज़्यादा इस्तेमाल कयूं था त उन खां असांखे छा पेमेंट करणी पवंदी इहा जेको असांजो जीरो वन और टू वन करे असांजो नम्बर आहे मोबाइल जो त इहा जानकारी खपे की असांखे केतरी क़ीमत अॻिते उन जी ॾियणी पवंदी जेकी बि असां एक्स्ट्रा ॻाल्हायूं था या एक्स्ट्रा डाटा इस्तेमाल था कयूं या पोइ जेको बि असांजो पोइ मोबाइल जो नेटवर्क आहे जेको बि त उन जे लाइ कुझु असांखे जानकारी खपे पई उहा जानकारीअ ॾियण जी असांखे कृपा कयो